हेलो हरे माधव दीदी हा त मूंखे आइस्क्रीम वठणियूं हुइयूं मां अचां पयी वठण पर पहिरियों मां पुछां त तव्हां कहिड़ी कहिड़ी रखंदा आहियो या त ॿुधाइ छॾियो कुझु त मां वठणु अचां जी ऐं ॿियूं हुनखां अलावा तव्हां मन कहिड़े कहिड़ा रखंदा आहियो मन हुननि जा जीअं अलॻि अलॻि जीअं थींदियूं आहिनि आइस्क्रीम भई फ्वलेर हुजनि या हुनजी रेंज घणी हूंदी आइस्क्रीम जी ऐं हिकिड़ी ऐं जीअं अंबनि वारी बि ईंदी आहे जीअं अंब अॼकल्ह मौसमु आहे अंबनि जी उहा बि ईंदी आहे उहा रखंदा आहियो अंबनि वारी बि रखंदा आहियो जी त पोइ उहे मन कहिड़ियूं कहिड़ियूं अथव तव्हांजे फ्लेवर मन जीअं कलर थींदा आहिनि अलॻि अलॻि सां उन्हनि में

हर फ्लेवर जी अथव न ऐं घणे घणे हुनजी अथन क़ीमत घणी घणी आहे उन्हनि जी अच्छा अच्छा दॿनि वारियूं हा ऐं हूअ तीलीअ में जीअं ईंदयूं आहिन उहे बि रखंदा आहियो जीअं हिकिड़ी कुल्फ़ी वांॻे ईंदियूं आहिन

उहा चालीह रुपए आहे अच्छा ऐं जेके हूअ दॿली ईंदी आहे हिकिड़ी ईअं जीअं पोडर ऐं जीअं असां जीअं पूरी फेमिली लाइ वठी वञू ईअं वॾे बॉक्स में हुजे या कंहिंमें पैक

अच्छा मन सौ खां शुरू अथव तव्हां वटि फेमिली बॉक्स जीअं पूरो वठी वञा त जीअं सभनी खे जीअं पूरी थी वञे आइसक्रीम

अच्छा हा त उनमें फ्लेवर कहिड़ो अथस जीअं सौ खां शुरू आहे जेका वॾो वारो बॉक्स आइसक्रीम जो जी गुलाबी कलर अथस त ॿियो अच्छा बादाम बि जी अथव हुनमें काजू ऐं पिस्ता इहे सभु पियल अथस मथां जीअं सुठे सां जीअं महिमान आया आहिनि घर में न हुननि खे आइसक्रीम खाराइणी आहे हा त हिकु मूंखे सौ वारो खपे ई तंहिंखां सवाइ ॿी जीअं अञा हुनखां वॾी त अढाई सौ में जीअं हूअ आहे जेको हिकिड़ो फ्लेवर जी काजू बादाम मथां पियल उहो हा त महिमान जीअं भई सभनी खे खारायूं त भई वॾो हुजे न आइसक्रीम जो छो त गर्मी आहे अॼकल्ह भई आइसक्रीम त हर कोई खाए ई थो न जेतिरी बि खा आइसक्रीम त अॼु सुठी लगंदी आहे गर्मीअ में खाइण लाइ त काएं ॿजे तव्हांजो दुकानु खुलियल हुंदो आइसक्रीम जो सुबुह जो यारहें ॿजे खुली वेंदो आहे राति जो काएं ताईं असां साढी ॾहे यारहें ताईं जीअं असां अची वञू भई ॾहें ताईं बि आराम सां मिली वेंदी न घणी रश त न हूंदी न हुते हा हा त उहेई त आइसक्रीम भई वठणी आहे असांखे बि महिमाननि खे खाराइणी आहे त राति जो ॾहे खनि पोइ पोइ मां अचांवती मां वठणु ठीकु हा ठीकु आहे ठीकु आहे हरे माधव